हेलो हम चैतू हम तऽ अहाँ सङ्गे देखियौ रुपोलीसँ मे एलहुँ तऽ ठीक छै हम आबि गेलहुँ देखियौ यौ हम तऽ अपना माधव लगमे रुपैआ छुटि गेल हमरा हम तऽ लेडीज छी प्रीतिके छोड़ैले एलियन हेँ लगमा हमरा तऽ कैश बिसरि गेलियै कि करू अहाँ लग अछि कि एकाउन्ट नम्बर नहि अछि कि भेल चेतू किछु दिक्कत अहाँके लड़काके छन्हि हुनकेसँ लए लिअ नहि छन्हि हुनको नहि छन्हि कनिआके अछि अच्छा कनियोके नहि अछि कोनो मित्रके केओ मित्र छथि अच्छा छथि ठीक छै तऽ हुनकर अहाँ नम्बर हमरा लिखा दिअ